आबके जमाना ई भऽ गेलै हँ जे टू जी बी भऽ गेलय हँ पहिलेके जमाना ई रहैत छलय जे फोन रहबो नहि करैत छलय आ फोन यदि रहबो करैत छलय तऽ एकटा फोन कतहुँ रहैत छलय तऽ ओतयसँ आदमी जाइकऽ बात कऽ लेल करैत छलय आ आब तऽ एहन भऽ गेलय घरे घरे फोन बहुत भऽ गेलय हँ एक फोन दू फोन थ्री फोन बहुत फोन भऽ गेलय हँ एतेक पहिले नहि रहै फोनके विस्तार आब बहुत अविष्कार भऽ गेलहँ फोनके आओर पहिलाके जमानामे ई नहि रहय वन जी बी आ टू जी बी आब तऽ दू जी बी थ्री जी बी फोर जी बी सभ भए गेल हँ ई आब तऽ एहनो जमाना भऽ गेल हँ जे अहाँसभकेँ वाइ फाइ ओसँ काम चलैत छलय पहिले ई नहि रहैत जे वाइ फाइ सँ काम चलयवला रहै एकटा अहाँकेँ फोन रहऽ यदि नोकिआके रहऽ तऽ ककरो एकके पास रहऽ तऽ एना चलैत रहऽ काम ओतए जाके आदमीसभ बात करैत रहऽ टेलीफोन रहऽ तऽ ओतय जाके टाइमसँ लाइनमे लागय परैत रहऽ पहिलेके जमाना ई रहऽ बात करयके लिय बहुत मुसीबतमे रहऽ आब तऽ घरे घरे कतेक फोनलऽ सकी लैत लैत आदमीके बहुत भऽ गेल हँ फोन एकदम आब रीचार्जो अहाँकेँ बहुत भऽ गेल हँ पहिलेके जमाना ई रहऽ एक फोनमे बहुत लोग काम करैत छलय आब एक फोनमे बहुत लोगके नहि भऽ सकयए काम बहुत मुश्किलए होनाइ ईसभ नहि अच्छा लगैत छलय आबके जमानामे दुनिया बहुत बदलि गेल छलय पहिने ठीक रहैत छलय एक फोनसँ काम भऽ जाइत रहय आब तऽ एक फोनसँ नहि चाही काज आब बहुत फोन चाही एक दू फोनसँ नहि होइवलाए घरमे कमसँ कम तीनो चारिटा फोन बड़का फोन स्मार्टफोन सभ राखैत छलय आब लेकिन एहन जमाना बदलि गेल छलय आ एतेक ओकर दाम बढ़ि गेल हँ रेट बढ़ि गेल हँ फोनके जे कहि नहि सकू पहिने तऽ ठीक रहऽ ओ जमाना